گوتم بدھ نگر ضلعے میں اہم صنعتیں اور معاشی ڈرائیور زراعت مینوفیکچرنگ سو سیکیٹر ہمارے ضلعے میں بہت ساری فیکٹریاں ہیں کپڑے کی فیکٹریاں ہیں اور کاغذ کی فیکٹریاں ہیں اور پیپر انڈسٹری ہے اور اسپوٹس کا کام ہوتا ہے اور ہمارے ادھر بہت ساری کمپنیاں ہیں جس میں لوہے بنائے جاتے ہیں اور کپڑے بنائے جاتے ہیں اور فریج کا کام کیا جاتا ہے کولر کا کام کیا جاتا ہے ہمارے ضلعے میں بہت زیادہ کمپنیاں ہیں صابن کی فیکٹری ہے اور بہت سارے انڈسٹری موجود ہے یہاں پہ جہاں پہ لوگ جا کر کام کرتے ہیں انڈسٹری میں اور کمپیوٹر انڈسٹری بھی ہے جس میں لوگ کام کرتے ہیں